सदां भाशेचो दीस आशिल्लो हांव हांव स्कूलाक वचून घरा आयिल्लें आमकां मिड डे मिल पुलाव गाविल्लो म्हाका तो आवडूंक ना म्हणून होंवें तो खावंक ना आनी आमच्या घरा भायर एक पान पडिल्लें हांवें ताजेर घातलें हांवें ताजेर म्हजो पुलाव घातलो आनी एक भायलो खंयच्या तरी कुत्र्यान खालें तें आनी तो थंयच बसून रावलो आनी जेन्ना म्हजें दिदी आनी मम्मा घरा आयलीं ती दाखोवपाक लागली की हो कोण म्हणून आनी हांवें म्हणलें म्हाका खबर ना तो येवन बशिल्लो भायर आनी तो बरो दिसतालोय बी आनी सारको शाणो आशिल्लो म्हणून आमी ताजे नांव शाणू दवरिल्लें आनी तो आमकां गाविल्लो अचानकूच बट ताका लागून आमकां भरपूर उमेद गावल्ली आनी तो भरपूर मस्तोय आशिल्लो तसोच शाणोय आशिल्लो जेन्ना मम्मी कामातल्यान येताली आनी हांवूंय बी कामातल्यान येतालें धांवून धांवून आमचे कडेन येवन तो आमकां पेट आमकां पेट करूंक लायतालो आनी म्हाका ताजी भरपूर आवड आसली कारण तो बरो क्युटूय दिसतालो आनी आनी आनी तो हांवें ताका सांगल्यार लायक ओगी बस म्हणल्यार तो आयकतालोय बी तो सारको ट्रेन्ड कसो आशिल्लो आनी तो भरपूर मस्तो आशिल्लो एक कारण तो म्हाका मम्माक आवडना जालो कित्याक दुसऱ्यांचीं चप्पलां वा कपडे दोरयेर घातिल्ले हाडून पिन्नतालो बी आनी ताका लागून ताका भरपूर मारूय पडतालो आनी जेन्ना आमी खंयीय भायर वयतालीं तेन्ना तो घरांत उरतालो न्हय सो ताका लागून तो रडटालोय बी सगळीं आमकां भायलीं नेबरां सांगपाक लागली की तो तुमी नासता तेन्ना रडटा म्हणून आनी आनी खाल्लें जेवणूय जेवना म्हणून जेवण घातल्यार तो अनवळखी मनशालें दिल्ले खायनाशिल्लो आनी भरपूर भरपूर बरो आसलो आनी ताका लागून ताका आमची सायडिकची नेबर रावतालीं ती बरी करताली आनी तो आमी दिल्ले वा तिणेंच दिल्लें खातालो आनी कोणे दिल्यार कांयच खायना आशिल्लो आनी पळोवंक गेल्यार म्हणल्यार तो दुसरे नॉर्मल कुत्र्यां भाशेनूच आशिल्लो ब्रावन आनी ब्रावन धवो कलरचो आनी जेन्नाच्यान तो मेळिल्लो तेन्नाच्यान म्हजी स्पेशली म्हजी लायफ चेंज जाल्ली कारण हांव सदाच स्कूलांतल्यान येवन मातशें मानसीक ताण आसताले म्हाका कारण म्हजे अभ्यासा बद्दल सो जेन्ना बी हांव अशें परीस्थितीन दिसतालें तेन्ना तो म्हजे कडेन येवन बसतालो आनी म्हणटात न्हय की कुत्र्यांक आमचें आमकां कितें फिल जाता ते कळटा म्हणून तो म्हजे कडेन बसतालो आनी जेन्ना बी हांव रडतालें तो म्हजे कडेन येवन बसतालो बी आनी कोणूच आसना आसलो कारण म्हाका सवंय आसा हांव मोस्टली म्हजे कडेन कितें बी जालें न्हय कोणांक सांगना ताका लागून मम्मा बी तापयताली म्हाका भरपूर सो हांव कोणाक सांगना सो हांव ताजे कडेन सांगतालें तो म्हजे आयकतालोय बी आनी जेन्ना म्हाका अजून तारीक याद ना बट जेन्ना आमी मम्मा म्हजी भायर पडल्याक सावन आमी थंयच्यान हांगा कासार वास्को आयलीं म्हज्या पप्पाल्या घरा सो ताका लागून आमचो तो भाटकार आसलो पळय आमी थंय रावताली तांणे म्हणलें ताका खंय तरी व्हरून पावय म्हाका खबर नासलें म्हाका दिसलें तो परत येतलो म्हूण कित्याक आमी जेन्ना बी खंय दवरिल्लो रेल्वे स्टेशनार बी तो वासान परत घरा पावतालो बट तेन्ना जेन्ना आमी गेलीं हांव नकळो ताजें आतां कितें जालां तें बट ताका लागून हांवें आतां चिंतलां की हांव आनी कुत्रो वा आनी मांजर बी घेवचेंना कारण हांव ताजे सारके अटेच आशिल्लें आनी म्हज्या कुत्र्याक तो न्हय सारको आमचेच कडेन रावतालो सो आमी ताका कितें बी दिल्यार तो खातालो लायक आमी ताका रायस घालतालीं चपाती घालतालीं चपाती खातालो तो आनी ताका आवडनाशिल्लें म्हणल्यार सगल्याच कुत्र्यांक आवडना न्हय जे की आमट वस्तू वा चडूच गोड आसता बट तो खातालो केन्नाय केन्नाय एकच्यूली तांकां चॉकलेट बरी न्हय हांवें ताका एकदां दिल्ली जेन्ना म्हाका कळ्ळें तेन्ना म्हाका भरपूर वायट दिसलें की हांव ताका चॉकलेट दिली म्हणून आनी अशे भरपूर वस्तू आसली बट जेन्ना तो नासलो आय वॉज आतांय बी जेन्ना तो ना तेन्ना म्हाका भरपूर वायट दिसता आनी हांव सदाच रातचें न्हिदचें पयलीं ताजें बद्दल देवा कडेन प्रे करतां आनी हांव न्हिदतां आनी म्हाका माजरां माजरां आवडटा म्हाका व्हय माजरां आवडटा पयलीं म्हाका आवडनाशिल्लीं कित्याक तीं भरपूर भरपूर तांकां भरपूर भरपूर बोचकुलां मारतालीं आनी म्हाका अशें दिसताली की ती म्हाका बरी करचीना आनी आतां तींच म्हजे कडेन येता अशें म्हणटात न्हय तांकां मातसो टायम जांव मनशांक वळखुपाक लागून ना जाल्यार ती आपुणूच येवन तुजेर बसतलीं बी आता बरें आसा तितकें वायट ना आनी म्हाका बर्डसां म्हणल्यार पॅरट आवडटा पॅरट आनी तो आनी एकटो म्हाका बर्डाचें नांव खबर ना आय गॅस तो कावळ्या भाशेन आनी एक काळेलो आसता जो की आमी म्हणल्यार ताका डायरेक्ट कळटा तो परत रिपीट करूंक शकता तो मातसो पॅरटाच्यान बरो हुशार आसता म्हाका तो पॅरट आवडटा आनी बाकीचे अेनिमल म्हणल्यार म्हाका आनी आनी इतकें आवडना कोणा कडेन म्हाका फक्त पॅरट एँड कॅट वा डॉग्स आवडटा